हम कतौ जाय छलीयै स्टेशन पर या किनको अतय कतौ गेलहुँ नीक पोस्टर के देखलहुँ तऽ ओ देखिकऽ हमरा मोनमे ई ललक होइ छलए की हमहुँ एहन बनेबतौं ई मोनमे उत्साह सेहो आबै छलए आ इच्छा होइ छलए जे हमहुँ एहन बनेबतौं तऽ ओहि दौरान हम मतलब किछु किछु पोस्टर बना लै छलीय